मुझे खाने में चटपटे व्यंजन पसंद है चटपटे नमकीन तरह के व्यंजन मुझे पसंद आते है मीठे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते चटपटे व्यंजन में डोसा मुझे बहुत पसंद है जिस में जो जिस में तेल की मात्रा बहुत कम होती है और यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है तो यह नास्ते में खाना मुझे अच्छा लगता है इसके साथ ही नारियल की चटनी बनाई जाती है और सांबर बनता है जिस में बहुत तरह की सब्ज़ियाँ उपयोग में लाई जाती है

इडली भी पसंद है जो कि चावल से ही बनती है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है इस में भी नारियल और साथ में सांबर का यूज़ होता है और मुझे छोले भटूरे भी पसंद है यह भी नाश्ता का एक बहुत अच्छा तरीक़ा है इसमें इसको खाने से सारा दिन भूख नहीं लगती और सारा दिन शरीर में ऊर्जा बनी रहती है हम नाश्ते में चोले भटूरे खाते हैं तो दिन भर हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है और जल्दी थकान नहीं होती इसके अलावा पिज़्ज़ा पास्ता यह सारी चीज़ें भी खाने में पसंद होती है इस में भी सब्ज़ियों का यूज़ होता है और भी बहुत सी तरह चीज़ों का यूज़ होता है और केक मिठाई ये सारी चीज़ें भी मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ कुछ मिठाइयाँ हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं